دلّی میں سیاحوں کی دریافت کے لیے کئیں اہم تاریخی مقامات اور نشانات ہیں دلّی بھارت کا دریا حکومت ایک تاریخی شہر ہے جو قدیم عمارتوں مقبروں اور قلمؤں سے بھرا ہوا ہے یہاں کچھ مشہور مقامات کا ذکر کیا جا رہا ہے انڈیا گیٹ انڈیا گیٹ دلّی کے مرکز علاقے میں واقع ہے اور پہلی جنگ عظیم میں شہید ہونے والے بھارتیے فوجیوں کہ یادگار ہے اس کی تعمیر انیس سو اکتیس میں مقمل ہوئی تھی یہ ایک اہم سیاحتی مقام ہے ہمایوں کا مقبرہ یہ یہ مقبرہ مغل بادشاہ ہمایوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور اس کی تعمیر پندرہ سو بہتر میں مکمل ہوئی یہ مقبرہ دلّی میں مغل پن تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ ہیں اور یوں یونسکو عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے